नमस्कार सर अं'ऊ रोहित कुमार बोल्ला दा पत्नीटॉप दा सर पत्नीटॉप दा सर एह् सर में थुहाड़े कोला इक्क फोन लैते दा हा सर मगर एह् फोन जेह्का एह् न्हाड़े कोला नोकिया दा फोन खतरनाक ऐ सर एह् बेकार फोन ऐ सर बिलकुल निं चलदा सर एह् इं'या गै सर न्हेरे च फोन ऐ एह् थुहाड़ा जेह्ड़ा कंपनी दा फोन ऐ सर एह् बिलकुल न्हेरे च ऐ एह् बिलकुल बी निं चलदा सर कुसै बैल्ले अपने बारै ई खु'ल्ली जंदा सर अपने बारै ई यूट्यूब खुल्ली जंदा गुगल खु'ल्ली जंदा सर एह् मलब न्हाड़ी बड़ी सारियां कमियां न एह् मतलब फोन न्हाड़े प्रोसेसर निं है'न सर न्हाड़े च बैटरी निं ऐ सर न्हाड़ी ब्राईटनेस बी इ'न्नी ऐ सर ते एह् बंद होई जाना जैलूं टैमें सिर चाहिदा होऐ उसलै चलना निं ऐ इ'न्ने सर एह् एहदे बिच जैलूं कुदै एमरजेंसी गेदा होग कोई बंदा एमरजेंसी कुदै फोन करना होऐ तां उस बैल्ले न्हाड़े चा फोन निं मिलदा सर जां बोद होई जाना सर एह् बैटरी बी निं ऐ न्हाड़ी घैंट एह् बंद होने कोला इं'या लगदा के चोर बजारै दा खरीदियै आहने दा एह् फोन सर न्हाड़े कोला ते नोकिया दा फोन ते बैस्ट होंदा ऐ पर चार दिन ते चलदा निं ऐ फोन बिल्कुल बेकार फोन ऐ सर

फलूस फोन ऐ एह् न्हाड़े च किश बी निं चलदा सर ते न्हाड़े च ना यूट्यूब चलना ना नेट चलदा न्हाड़े च सर ते किश बी निं चलना एह्दे च हून फेसबुक चलाना होंदा कुसै लै दौं मिंट खोह्ल्लना होंदा ते बंद होई जंदा एह् बिल्कुल बी न्हाड़ी बैटरी निं ऐ इं'या लगदा के चोर बजारा दा फोन लैता होऐ ना सर चोर बजारा बी घैंट लभदा ते लगदा कोह्के स्हाबा फोन एह् फोन निं हा इं'या मतलब ओह् मतलब बिल्कुल ई बेकार फोन ऐ सर केह् सनांऽ तुसें ई साढ़े बारै च न्हाड़े बारै च